मेरा एह् फेवरेट फूड ऐ जि'न्ने एह् राजमांह् चावल राजमांह् चौल मेरे फेवरेट न होर मिगी एह् चीज़ां बनाने दा बी बड़ा शौक ऐ होर जादातर जम्मू बिच राजमांह् चौल खाने दा इ'न्ना मज़ा आंदा ऐ देसी घ्योऽ केह् सोआद होंदा ऐ देसी चौलें दा इ'न्ना सोआद होंदा ऐ मतलब कि इ'यां लगदा कि सानूं जम्मू आह्लें ई ना सानूं देसी चौल पसंद औंदे न जादै जि'यां सानूं इ'यां दकानें उप्पर पैकेटें च आंदे न सानूं अगर थ्होन तां सानूं एह् सोचने की नकली चौल न एह् पर सानूं राजमांह् चौल जम्मू आह्लें ई इ'यां पसंद औंदे न मिगी बी इ'यां पसंद हैन मेरे फेवरेट फूड गै राजमांह् चावल न ते जम्मू होर जि'न्ने की पाए जंदे खीरे सैलड जि'न्ना बी पाया जंदा ऐ खीरे प्याज़ होर होर जेह्ड़ा थूम हल्दी जि'न्ने जम्मू च सारे उगांदे न सारे नेचुरल नेचुरल तू नेचुरल एह् सब्जियां जि'न्नें ई कट्टदे कटहल कोई बी सब्जी इ'यां फेवरेट होंदी ऐ ओह् जम्मू बिच जादातर ते अ जि'यां भिंडियां लांदे न भिंडियें दा इ'न्ना सोआद होंदा ऐ चौलें दा राजमांह् होर खाने च इ'न्ना पसंद औंदा ऐ मेरी मम्मी जि'यां बनांदी ऐ राजमांह् चौल इ'न्ना मज़ा आंदा ऐ खाने दा होर कदें कदें मेरे भापा बी बनांदे न मेरे भापा ते बड़े सोआद बनांदे न मम्मी बी बड़ा सोआद बनांदी ऐ होर इ'न्ना मज़ा आंदा ऐ इ'नें खाने च कि मेरी मम्मी जि'यां फुल्के भिंडियां भिंडियां इ'न्ना मज़ा आंदा खाने दा फुल्के भिंडियां घ्योऽ लाये दा होऐ देसी घ्योऽ जि'यां साढ़े जम्मू बिच ग्रांएं बिच गोआं रक्खी दियां होंदियां दुद्ध जिन दूद्ध दुद्ध जि'यां मलाई बजदी ओह्दा जेह्ड़ा घ्योऽ ऐ सानूं आपूं गै पूरा घ्योऽ बनाने होने आं पूरा अपना देसी घ्योऽ जूसी आखदे ऐ देसी घ्यो जुस्सी आखदे ऐ ओह् सानूं अपने गै घरें दा जि'यां दुद्ध किट्ठा होया इ'यां गै मलाई जोड़दे गे ते घ्योऽ बनांदे गे फुल्के उप्पर लाइयै गरम गरम होर जम्मू बिच चटनी चटनी बनाओ बड़ी सारी चीज़ इ'न्नी सब्ज़ीं ऐं जि'यां की साढ़े जम्मू च अम्ब होंदे ऐ माकड़ियां माकड़ियां दे अम्बल बनाओ माकड़ियें दी चटनी बनाओ इ'न्ना मज़ा औंदा होर जि'यां की सानूं इ'यै जेह्ड़ी साढ़ी रुट्टी ऐ सानूं इ'न्ना फेवरेट लगदा ऐ इ'न्ना अच्छा मज़ा आंदा ऐ इ'न्ना सोआद आंदा ऐ चटनी फुल्का जि'यां होर चोल देसी चोल होर राजमांह् खिचड़ी इ'न्ना साढ़े बनांदे न होर बी बड़ी सारियां चीज़ां न अज्ज कल ते जम्मू बिच मोमोज़ बी बड़े मशहूर न असें खन्ने आं मोमोज़ खाने च कि'न्ना मोमोज़ ओह् बी मेरे फेवरेट न बेशक हेल्थ लेई ठीक नेईं ऐ पर सानूं सानूं कदें कदें खाने चाहिदे जेह्ड़े सानूं लगदा कि साढ़ी हेल्थ लेई ठीक नेईं ऐ सानूं कदें कदें खाना चाहिदा फॉस्ट फूड बी कि'न्ना सारें दा मैक्सिमम लोकें दा पसंदीदा होंदा ऐ मेरा बी फॉस्ट फूड मोमोज़ पसंद न मिगी स्टीम होर चाम्पां साढ़े जम्मू च इ'न्नियां चीज़ां मिल इ'न्ने ब्याह् बिच बी जाओ मोमोज़ लग्गे दे होंदे चाम्पां लग्गी दियां होंदियां कि'न्ना मज़ा आंदा गोलगप्पे गोलगप्पे पूरे जम्मू च इ'न्ने मशहूर न साढ़े जम्मू च इ'न्ने मतलब इ'न्ने स्हेई लगदा ऐ होर खाने बिच बी इ'न्ना पसंदीदा इ'न्ना अच्छा लगदा ऐ की सानूं आपूं बी में कि'न्ना कुछ बनानी में ब्रेड रोल बनाई लैनी आं पिज़्ज़ा बनाई लैनी आं मोमोज़ बनाई लैनी आं अ'ऊं दाल चोल रोटियां सब्ज़ी सब कुछ बना लैनी आं होर इ'न्ना मज़ा आंदा ऐ कि जेह्ड़ी साढ़े जि'यां सानूं अपने हत्थै ई चीज़ जेल्लै कोई खलाओ ते सोआद आंदा ऐ सोआद आंदा ऐ की सानूं उं'दी तरफ़ा इ'न्नी एप्रिसिएशन मिलदी ऐ की तुसें इ'न्ना शैल रुट्टी बनाई लैंदे न इ'न्ना खाई लैंदे ओ कि'न्ना मज़ा आंदा ऐ होर ओह्दे ताहीं बड़ी सारी चीज़ां जेह्ड़ी सानूं आपूं बी ट्राई करनी चाहिदियां स्ट्रीट फ़ूड नेईं खाओ फॉस्ट फूड नेईं खाओ आपूं बी घर चीजां कि'न्नियां सारियां चीज़ां ऐसियां होंदियां की जेह्ड़ी सानूं आपूं बनाई सकने आं ते एह्दे च मज़ा बी आंदा ऐ तोहे जि'यां जि'यां तोहें जि'यां जि'यां तुं'दी हेल्थ ताहीं जेह्ड़ा खाना स्हेई होग स्हेई होंदा ऐ उ'ऐ सानूं अपने घर बी बनाना चाहिदा दूऐं बी सनाना चाहिदा होर इ'यां ते रुट्टी ते सारें ई पसंद होंदा ऐ जो बी फॉस्ट फूड होंदा सारें ई पसंद होंदा ते कोई कुछ निं आक्खी सकदे मिगी पसंद निं एह् पसंद निं इ'यै फॉस्ट फूड ते मैक्सिमम लोकें ई पसंद होंदा ऐ धन्नबाद